हाँ मैम मैंने अपना रिज़्यूम भेजा था मैम मुझे अभी जॉब की बहुत आवश्यकता है आपके यहाँ कोई जॉब है मैम हाँ तो मैम मैंने मैम एक और बार बता देता हूँ मैं मैम किस पोस्ट पे वैकेंसी है मैम आपके यहाँ मैम मैंने तो इंजीनियरिंग की है वो भी इलेक्ट्रॉनिक से जी मैम तो आपके यहाँ कोई ऐसी ऐसे टेक्निकल हाँ मैम मुझे प्रोग्रामिंग भी आती है तो मैम मैं चाहता था कोई ऐसी इस्किल बेस्ड जॉब मिले जिसमें मुझे प्रोग्रामिंग करने ठीक है मैम मैम आपकी मैम कहाँ ठीक है मैम ओके मैम तो मुझे वहीं शिफ़्ट होना पड़ेगा वर्क फ़्रॉम होम कर सकता हूँ मैम मेरा इंटरव्यू आप विडिओ कॉल के ज़रिए रखवा देते तो काफ़ी बेहतर होता जी मैम और मैम इसके लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट जैसे कि लैपटॉप वाईफाई वगैरह कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा ओके मैम और मैम मेरी सैलरी कितनी रहेगी टेन थाउज़ेंड रुपए पर मन्थ ओके मैम तो मैम मुझे आप कुछ और भी प्रोवाइड करवाएंगे ओके मैम तो मैम कब आप इंटरव्यू तो आप कब इंटरव्यू प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है मैं मैम मैं आपको बाकी चीज़ें जी मैम मैं आपको मेरी बाकी इन्फ़ॉर्मेशन मेल पे सेंड कर दूंगा ओके मैम थैंक यू मैम